पंज डेटां न चौदां नवंबर चिल्ड्रन्स डे मनाया जांदा ऐ छब्बी जनबरी स्व गणतंत्र दिवस मनाया जांदा ऐ पंदरां अगस्त स्वंत्रता दिवस मनाया जांदा ऐ पच्ची दिसंबर क्रिसमिस मनाया जांदा ऐ दो अक्टूबर महात्मा गांधी दा जनम दिन मनाया जांदा ऐ